आमची म्हशीच खूब आसताल्यो न्हू आमी कितें करताले म्हशी गिरायक येयलें म्हणटरी तें विकताले आमी विकून आमकां ते पंदरा हजार बी मेळटाले एक म्हशीचेर पयलू आतां म्हारग जाला सगलें पयलू पंदरा हजार बी मेळटाले तेन्ना आमी ते म्हशी विकले म्हणटगीर ते कितें करताले गाडी घेवन येताले ते पाग म्हणून उडयताले म्हशीचेर पयशे म्हणोन अशे हुंवाळून उडयताले आनी मागीर ताका गाडयेन घालून ते रिक पिकपीन घालताले तिका आनी तिका फळयो घालताली बऱ्यो अश्यो आनी तिका वयर चडयताले आनी मागीर तिका दायें बांदताली तिजें कित्याक तिका त्रास जावपा जायना म्हणून आनी मागीर तिच्या फाटल्यान कोणी एक मनीस आसतालो व्हरपाक तिका आनी ते मागीर ते पयशे आमी घेताले आनी हे करताले आमचे घराचे किदें किदें हें आसता पळय तें आमी सामाळ हें करी घरान तेजे पयशांचेर आनी मागीर आमी किदें करी सग सगल्याक एक एक म्हस आमची अशें दिताली आमी पूण सगले म्हशी दिनाशिल्ले आमकां आमचे पोट चलोवपा जाय आशिल्लें न्हू म्हणोन